ہاں میرے پاس کچھ ذریعہ معاش ایسے ہیں جو بجلی پر ہی منحصر ہیں جیسے کہ مکسر مشین سے مسالا پیسنا ہوتا ہے یا تھوڑا بہت ہیٹر پر کھانا پکانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فریزر کی وجہ سے کوئی چیز ٹھنڈی کرنی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے بجلی کا کٹ جانا ایک طرح سے مصیبت کا باعث ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں میں تو اس کا بدل موجود ہے جیسے کہ میرے پاس گھر ہی میں ہاتھ سے مسالا پیسنے کا آلہ موجود ہے اور گیس سلنڈر کی وجہ سے بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے اور ہمارے علاقے میں اکثر لوگوں کے انورٹر موجود ہیں کافی پہلے سے